हमसभ जे अपन धार्मिक पाबनि मनबै छी अहाँ हमरसभके जे धार्मिक पाबनि छै से सालके शुरू होइत धार्मिक पाबनिओसभ शुरू भऽ जाइ छै सभसँ पहिलुक धार्मिक पाबनि जे छै हमर सभके तिला संक्रान्ति जेकि एहि बेर अहाँकेँ पन्द्रह जनवरीकेँ भेलै ओहिमे जे छै से अहाँके एक दिन पहिले जे छै से सभ सामानसभ खरीद कऽ आनय पड़ै छै जेनाकि अहाँके तिल तिल चाउर गुड़ इत्यादि मतलब जे छै से अहाँके आन तरहके अहाँ आओरो किछु बनाए सकै छी बहुत लोक अलगसँ टिकड़ी नमकीनो बनबै छथिन ई धार्मिक पाबनि जे छै से से एहि बेर पन्द्रह जनवरीकेँ मन मनायल गेल ई धार्मिक पाबनिमे जे छै से अहाँके तिलके बनायल जाइ छै जकरा तिलकुट कहल जाइ छै आओर तकर बाद सऽ चाउरके जे होइ छै चुड़लाइ बनायल जाइ छै मुरहीके जे होइ छै से मुरलाइ बनायल जाइ छै गुड़सभ दऽ कऽ एकरा बनायल जाइ छै ठीक तऽ तकर बाद जे छै हमर सभके धार्मिक पाबनि जे छै से शिवराति होइ छै मतलब ई जे छै से शिवजीके पाबनि छियै ई पाबनिमे जे छै से अहाँके ज्यादातर महिला जे छथिन से व्रत करै छथिन निखण्ड जे हमरा नीक वर मिलय तकर बाद से जे छै से अपन सभके धार्मिक पाबनि मार्चमे जे छै से अहाँके अपन सभके होली जेकि बहुत पवित्र पाबनि मानल जाइ छै होली ई धार्मिक पाबनि जे छै से अहाँके होलीमे जे छै से अहाँके लोकसभ रङ्ग एक दिन पहिलेसँ खरीद कऽ आनै छथिन रङ्ग खरीद कऽ आनै छथिन तकर बादसँ र अगिला दिन जे छै से जहिया होली रहैए तहिया अहाँके रङ्ग पानिमे मिला कऽ बहुत बच्चासभ खेलै छथिन बहुत बुजुर्गोसभ खेलै छथिन होलीमे जे छै से अहाँके शामकेँ बहुत जगह जुलूस निकलै छै ई जुलूसमे जे छै से अहाँके बहुत तरहके भजन कीर्तन इत्यादि सभ होइ छै तकर बाद जे छै से अहाँके होलीमे जे छै से अहाँके बहुत तरहके मलपुओ सभ बनै छै लोक मूँह मीठा करै छथिन तकर बाद से जे छै से अहाँके होलीमे सभ जे छै से सभके प्रणाम करै छै अपनासँ पैघकेँ अपनासँ पैघ केँ प्रणाम करै छथिन सभ तकर बादसँ सभ होली खेलै छथिन एक दूसरेपर रङ्ग फेँकै छथिन बस तकर बाद जे छै से अपन सभके धार्मिक पाबनि से जे छै से अहाँके लगभग जे छै से अन्तमे आब सालके सभसँ मह महत्व महत्वपूर्ण धार्मिक पाबनि दुर्गा पूजा भऽ गेल दुर्गा पूजा जे छै से अहाँके बहुत महत्वपूर्ण धार्मिक पाबनि होइ छै अपन सभके ई पाबनिमे जे छै से अहाँके लगभग बहुत दस दिन दुर्गा पूजा होइ से दस दिन पहिले अहाँके सभ तैयारीसभ होइत रहै छै जाहि जगहपर दुर्गा पूजा होइ छै ततय तकर बादसँ जे छै से घरोमे बहुत तैयारी सभ होइत रहै छै सभ सामानसभ आनै छथिन खरीद खरीद कऽ सभ किछु पहिले एक जगह इकठ्ठा कयल कऽ लै छै अन्य अन्य तरहके सामानसभ तकर बादसँ जे छै से अहाँकेँ दुर्गा पूजामे जे छै से एगो एहन धार्मिक पाबनि छै जे दस दिन मनाएल जाइ छै ई धार्मिक पाबनिमे अहाँके कलशस्थापन से शुरू होइ छै आ दशहरा जिनका कहै छियै ताहि दिन ताहि दिन भसाओन होइ छै ई दसो दिन बहुत घर घरमे लगभग अपन सभके मिथिलामे सभ व्रत करै छथिन व्रतमे जे छै से अहाँके बहुत लगभग सभ करै छथिन व्रत एहि व्रतमे जे छै से अहाँके किछु नून सभ नहि खा सकै छी अहाँ बस बिना नूनके रहबै जेनाकि फलाहार कऽ सकै छी आ फलाहारमे जे छै से अहाँके लोकसभ ज्यादातर काजू खाइ छथिन किशमिश खाइ छथिन बादाम खाइ छथिन मखानके खीर जेकि अपना मिथिलामे बहुत प्रचलित यए से खाइ छथिन तकर बाद से जे छै से अहाँ के खीर खाइ छथिन खीर खेलाके बाद जे छै से अहाँके अहिना अन्य तरहके होइ छै बहुत खीरसभ सेवइके खीर ईसभ खाइ छथिन लेकिन नून नहि खाइ छथिन तऽ ई दसो दिन हुनका अहिना निखण्ड रहय पड़ै छै फल फूल खाए कऽ फल फूलमे जे छै अहाँके दसो दिन अहाँके सेब संतरा इएहसभ खाए सकै छी एकर अलावा अहाँ आओर नहि किछो खा सकै छी तऽ ईसभ खेलाके बाद जे छै से अहाँके अहाँ एक तरहसँ व्रत कए रहल छियै तकर बादसँ जे छै से अपन सभके धार्मिक पाबनि आबै छै से अहाँके छठि छठि मए जे छै से अहाँकए छठि पाबनि एगो अपनसभके एहन धार्मिक पाबनि छै मतलब बहुत पवित्र बहुत प्रचलित छै अपन सभके बिहारमे मिथिलाञ्चलमे आब तऽ अन्यो देश सभमे मनायल जाइ छै छठि पाबनि धीरे धीरेसँ न्यूज न्यूजमे जेनाकि हमसभ देखलहुँ अखबारमे जे एहि बेरा अमेरिको सभमे मनायल गेल छठि पाबनि जे किओ छलखिन भारतके आदमीसभ तऽ अपन सभके जे छै ई धार्मिक पाबनि अहाँकए जे छै से लगभग सात दिनके होइ छै ई धार्मिक पाबनि छठिमए जा फर्स्ट दिन अहाँकेँ दीपावली होइ छै तऽ दीपावलीसँ पहिले जे छै से लोक से बहुत साफ सुथड़ा पूरा घर साफ करै छथिन पूरा पूरा घर दलानसभ साफ करै छथिन मतलब हर चीज मतलब एहन कोनो चीज नहि बाँकी रहै छै जे साफ नहि करै छथिन साफ कयलाके बाद अहाँके जब दीपावलीके दिन आबै छै पहिला दिन अहाँकेँ दीपावली होइ छै दीपावली जे छै से अहाँके दीपावलीमे अहाँ दीप जरबै छियै दीपावली एहि दुआरे मनाएल जाइ छै किएकि मिथिलामए किएकि राम भगवान आयल छलखिन अयोध्या उएह दिन चौदह वर्षके वनवास कटलाके बाद तऽ उएह खुशीमे लोक दीपावली मनबै छथिन तऽ अहाँकेँ ओहिमे जे छै से अहाँके दीप शाम भेल तकर बाद दीप जरायल जाइ छै हरेक जगहपर घरके बाहर छतपर तकर बादसँ छै से बच्चासभ बहुत सारा बहुत फट्टकासभ फोड़ै छथिन बहुत मतलब बहुत बहुत खुश रहै छथिन सभ एक तरहसँ पूरा पवित्र माहौल रहै छै अपन सभके मिथिला क्षेत्रमे आ दीपावलीके बाद जे छै से अहाँके मनाएल जाइ छै बीचमे आओर पाबनि होइ छै जेना गौ पाबनि तकर बादसँ भाइ दूज भाइ दूजमे जे छै से से बहीन भायके हा मतलब हाथमे जे छै से पानक डण्टी दऽ कऽ तकर बादसँ सुपारीसभ दऽ कऽ भायके लेल लम्बी उमर माँगै छथिन तकर बादसँ जे छै से अहाँके गौ पाबनि होइ छै गौ पाबनिमे अहाँकेँ गायकेँ जे गरदामी सभ होइ छै तकरा बदलल जाइ छै तऽ तकर बादसँ गायकेँ नहाएल जाइ छै तकर बादसँ अहाँकेँ गायकेँ नया रङ्गसँ छाप देल जाइ छै पाँच गो बस इएहसभ छै तकर बाद से जे छै अहाँकेँ गौ पाबनि सभ भऽ जाएत तकर बाद अहाँके छठि पाबनिके बारी आबै छै जे सभसँ महत्वपूर्ण पाबनि छै अपन सभके तकर बाद अहाँकेँ छठि लोक मनबै छै मतलब दू दिन पहिले छठिसँ अहाँके जे छै से बहुत बढ़िआँ तरहसँ घाट जतय छठि पाबनि होइ छै साफ सुथड़ा होइ छै बहुत ज्यादा मेहनति लागै छै बहुत मेहनत मतलब सभ मिलि कऽ एकजुट भए कऽ तहन ओ घाट साफ करै छथिन तऽ घाट साफ भेलाके बाद अहाँके सजायल जाइ छै घाटके विभिन्न तरहके अहाँके सामग्री सभ आनि कऽ तकर बादसँ जे छै से अहाँके जे तकर बाद एक दिन पहिले अहाँके घरपर बहुत तरहके बहुत तरह सामानसभ आनल जाइ छै ओ सामानसभ बनायल जाइ छै अलग अलग तरहसँ जेनाकि अहाँके टिकड़ी नम नमकीन पुरुकिया खोआके पुरुकिया मलपुआ आ बहुत तरहके एहन होइ छै जे बनायल जाइ छै तकर बाद हुनका जे छै से शाममे छठि घाटपर अपन घरके सभसँ श्रेष्ठ आदमी ओ सभ सामानकेँ लऽ जाइ छथिन बच्चोसभ लऽ जाइ छै छोट मोट सामान सामानसभ लऽ गेलाके बाद अहाँके जे छै से ओतय घाटपर राखल जाइ छै तहन ओतय सूर्य सूर्यास्त जहन होइ छै जखन सूर्य भगवान डूबि जाइ छथिन तहन अहाँके वापस ओतयसँ आयल जाइ छै तकर बाद जे छै से राति मे इन्तजार केलाके बाद अहाँके जकरा सुबह भोरबा जकरा कहल जाइ छै अपना सभके मिथिलाञ्चलमे तऽ ओहि भोरबामे अहाँके तीन साढ़े तीन बजे सभ निकलै छथिन तहन अपना सभके घरसँ एगो बुजुर्ग मतलब महिला जे किओ खड़ा होइ छथिन पानिमे सूरज देवके लेल ओ खड़ा होइ छथिन तहन सभ जतेक भी सामग्री बनल रहै छै से सभ सामग्रीके राखल जाइ छै ओ सभ सामग्रीके राखल गेल ओतय तकर बाद ओतय जे किछु जे किछु होइ छै विधि विधान से भेल तकर बादसँ अहाँके जहन सूर्या सूर्य उदय होइ छै तहन ओतय जखन सूर्य दे दे देखाए जायत अहाँके तहन अहाँ ओतय सँ वापस आबि सकै छी तऽ उएह छठिओके घाटपर सभ बहुत खुशी खुशी मनबै छथिन पाबनि सभ फटक्को सभ फोड़ै छथिन जेना दीपावलीमे फोड़ल जाइ छै बस इएह छै अपन सभके सभसँ मिथिलाञ्चलके सभसँ प्रचलित मतलब सभसँ धार्मिक पाबनि मनाबै छी हमसभ आओर एकरा बारेमे आब हमसभ की कही जतेक भेल ततेक कहलहुँ